میرے پاس جو فون تھا وہ دکھنے میں تو بہت اچھا تھا پر اس کی پرفارمنس بہت بری تھی اس کا پروسیسر بھی اچھا نہیں تھا بہت لو ورک کرتا تھا وہ اتنا فاسٹ نہیں چلتا تھا ہینگ بھی بہت ہوتا تھا اس کی بیٹری بیک اپ بھی اچھا نہیں تھا جس وجہ سے وہ جلدی جلدی بیٹری لو ہوتی تھی کچھ ہیوی اپپلیکیشن یوز کر لو تو بہت جلدی بیٹری لو ہوتی تھی اور کافی دیر چارجنگ پہ بھی لگا رہتا تھا وہ پھر بھی اس کی بیٹری بہت جلدی لو ہوتی تھی اس فون کی فلیک شپ ہیپٹک جو تھی وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی نہ ہی اس فون کا اسپیکر اتنا اچھا تھا وہ بھی اسپیکر پھٹتا تھا اور وہ فون بس دکھا